حکومت مقامی فنون اور کاریگروں کی مدد کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے چھوٹے قرضے سبسٹیی اور فنڈنگ اسکیمز فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ ہنر مند افراد اپنا کام بڑھا سکیں کاریگروں کو ٹرینگ نمائشوں میں شرکت کے لیے مواقع آن لائن پلیٹفارمس پر کام بھیجنے کی سہولت بھی دی جا رہی ہے کچھ فنون جیسے روایتی بلوچی کشیدہ کاری سندھی اچرک چترالی ٹوپیاں لکڑی کا کام اور ہاتھ سے بنے ہوئے مٹی کے برتن اب بھی کم پہچانے جاتے ہیں ان فنون کو مزید پہچان اور سرکاری مدد کی ضرورت ہے تاکہ یہ نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول بھی ہوں مقامی فنکاروں کی سرپرستی نہ صرف ثقافت کو زندہ رکھتی ہے بلکہ معیشت میں بھی بہتری لاتی ہے